भारत जूं फिल्मूं तमामु सुठियूं आहिनि पर अॻे जे भेट में फिल्म में सिखियाऊं घटि आहिनि भारत में हर तरह जी फिल्म ठहे थी जीअं त सामाजिक अ एतिहासिक घरु मज़ाकी फिल्म भारत जो संगीत बि तमामु सुठो ऐं मशहूरु आहे जेको ॿुधणु वारे जी दिलि ऐं दिमाग़ ते छाइंजी वञे थो मां वधीक पारिवारिक ऐं मज़ाकी फिल्म ॾिसणु पसंदि कंदी आहियां मूंखे हेमा मालिनी रेखा मीना कुमारी अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार राजेश खन्ना एक्टर पसंदि आहिनि मूंखे पुराणा गाना ॿुधणु ॾाढा वणंदा आहिनि ख़ासि करे फिफ्टी ऐं सिक्सटी जे दौर जा गाना उहे गाना ॿुधी ईअं लॻंदो आहे ॼणु त हर गानो ज़िन्दगी जी काई न काई सचाई बियानु करे रहियो आहे मुंहिंजी पसंदीदा गाइका लता मंगेशकर आहे जेका सुर कोकिला ऐं कोयल जे नाले सां मशहूरु आहे जंहिं हर ॿोलीअ में गाना ॻाया आहिनि असांजी सिंधी ॿोलीअ में पिणु फिल्म हलु त भॼी हलूं में मुंहिंजा सुपिरीं गानो ॻायो आहे